असांजे मध्य प्रदेश राज्य में ॾाढा सारा अहिड़ा संगठन आहिनि जेके किसाननि जे लाइ कमु करण था हीअ संगठन किसाननि जे सुधार विकास ऐं सुरक्षा लाइ कमु कंदा आहिनि पहिरयों फ़ूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन इहो हिक अहिड़ो संगठन आहे जेको किसाननि खाद सुरक्षा विकास खे बढ़ावो ॾियण लाइ कमु कंदा आहिनि ॿियो कृषि खाद संगठन ए एफ़ ए इहो संगठन कृषि ऐं खाद खेत्र में न नैतिकता सहयोग ऐं स्थिरता खे बढ़ावो लाइ कमु कंदा आहिनि टियो विश्व खाद संगठन इहो संगठन भुखमरी ऐं पोषण संबंधी समस्याउनि जो समाधान कंदो आहे ऐं खाद सुरक्षा खे बढ़ावो ॾींदो आहे चौथों आई सी आर इहो भारत में कृषि अनुसंसाधन खे बढ़ावो ॾियण वारो मुख्य संगठन आहे हीअ नए तरीक़नि सां कृषि अनुसंसाधन खे विकास कंदो आहे हे संगठन विभिन्न खेत्रनि में किसान ऐं कृषि करमियन जे हित में कम कंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे सुठे जीवन जी संभावना प्रदान करण जो प्रयास कंदा आहिनि